बोलीवूड की एक मूभी है शोले जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेन्द्र और हेमा मालिनी मुख्य किरदार में हें और जिसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी थे उनके निर्देशन में शोले मुभी बनी थी उसमें जो अमिताभ बच्चन का ड्रेस सेन्स था पहनने का उनका ड्रेस सेन्स और उनकी जो स्टाईल थी वो ऐक्टिंग करने का जो तरीका था वो मुझे काफी पसंद आया जो पूरी मुभी की शूटिंग एक ही ड्रेस में ही कर हुवा था और उनका ड्रेस पहन्ने का जो तरीका था मुझे काफी पसंद आया और वो मैं अपने जीवन में उस ड्रेस सेन्स को कुछ समय तक धारण किया था फिर बाद में वही उनका ड्रेस सेन्स बहुत प्रचलित हुआ और अमिताभ बच्चन की जो ऐक्टिंग हे वो भी मुझे मुभी शोले और और मुभीयों में बहुत ज्यादा पसंद आती हें अमिताभ बच्चन जी एक बहुत महान ऐक्टर हैं और सोल मुभी में मैं उनके ड्रेस सेन्स का काफी सरा सराहना करता हूँ जिस जो की रमेश सिप्पी जी डायरेक्टर हैं उनके निर्देशन में हुआ था